आं मोजां मोनसिननाय गेलेमुफोरा जादों माबा बेडमिन्टन आरो खाबादि आरो ना पार्सनेलि आं खाबादिखौ गेलेनो मोजां मोनो लोगोफोरजों ज' ज' उन्दैनिफ्रायनो दा गेलेनाय जाला नाथाय गेलेयोमोन आरो आङो ओमफाय आङो नायनोबो मोजां मोनो खिनथु बेडमिन्टनखौ आङो आं गेलेनायनिफ्राय बांसिन मानसिफोर गेलेनायखौ नायनो मोजां मोनो आरो ना अखम्बा आंबो गेलेयो नाथाय बांसिन समाव आं गेलेया नायनोसो मोजां मोनो बे खेलाखौ बे मोननैयानोसै आंनि मोजांसिन मोननाय खेलाफ्रा